स्विगी ऐप्प हमर डिस्काउन्टके कूपन उपलब्ध अछि हम खानाक ऑर्डर स्विगी केँ देब ओ होटल अछि जायका होटल मधुबनी हम अपन लेल रोटी आलू कोबी सब्जीक लेल ऑर्डर ओहि होटलमे देब कारण जे ओहिठामक कूपन भेटल अछि आ कूपन भेटलाक कारणे जे ओहिमे छूट भेटल अछि ताहिलेल ओ स्विगी ऐपपर हम ई जायका होटल मधुबनीसँ अपन भोजनके सामग्री मँगबैत छी